दिक्खो जी माराज अगर मै डोगरी लैंग्वेज और संस्कृत दे इन्दे शा बारे गल्ल करां तां साढ़ी जेह्की जम्मू एन्ड कश्मीर यूनियन डाईटरी ऐ साढ़ै जेह्की जम्मू कश्मीर बिच तां जैदातर जेह्की ऐ ओ डोगरी गै बोली जन्दी ऐ डोगरी गै मतलव इत्थै साढ़ी जेह्की तां समझी लाओ तुस ते जेह्की साढ़ी जेह्की जेह्की आफिशियल लैंग्वेज ऐ जेह्की साढ़ी जेह्की मेन जेह्की लैंग्वेज ऐ जेह्की अस जैदातर लोक जेह्के इत्थैं जेह्ड़े लोक न ते ओह् डोगरी गै बोलदे ऐ ते जियां तुस समझी लाओ इक इक बच्चे दा जन्म होंदा जियां तां उस्सी जेह्की फर्स्ट जेह्की नोह्ड़ी भाशा होंदी जेह्की तां फर्स्ट जियां तुस समझी सकदे जियां फर्स्ट एजुकेशन जेह्की उस्सी ओह्दी मदर दिन्दी ते फर्स्ट एजुकेशन नोह्ड़ी इयै होंदी ऐ मुड़े दी कि उस्सी जेह्की बोलना सखांदी ते ओह् नोह्ड़ी मदर गै सखांदी ऐ नोह्ड़ी मां गै सखांदी ऐ ते उस्सी बच्चे गी जियां अस बोलगे जे जियां अस बोल्गन ते जैदातर इत्थै लोक जेह्के हैन ते उस डोगरी गै बोलदे ते जेह्की फर्स्ट साढ़ी एजुकेशन जेह्की ऐ ते ओह् डोगरी गै ऐ ते डोगरी जेह्की साढ़ी इक जेह्की मेन भाशा ऐ ते अस जेह्के जम्मू कश्मीर बिच जेह्की डोगरी जेह्की ते ओह् साढ़ी जेह्की अस डोगरी जेह्की ओह् रीती रिवाज ऐ जेह्का ओह् पराना सदियां जमाना जेह्का चलदा आया ते ऐ ते मतलव जेह्की डोगरी जेह्की साढ़ी भाशा ते ओह् डोगरी डोगरी ऐ ते इंग्लिश और संस्कृत दे बारे में तुसेंगी सानना चाहं तां इंग्लिश ते इत्थै बंदे दे बड़े घट्ट बंदे आंदी समझी लाओ तुस जे पज इन्ना समझी लाओ तुस सवा चा ते जेह्के चाली परसेंट लोक होगन जेह्के बेचारे जेह्के जेह्के चाली परसेंट बी कुत्थें इन्ने हारे रक्खुड़ो जेह्के सवा चा चाली परसेंट लोक हैन जेह्के जिनेगी इंग्लिश आंदी ऐ ते संस्कृत बी ऐ संस्कृत बी इन्ने बंदे औंदी निं ऐ कोई दस परसेंट रक्खी लाओ तुस संस्कृत जेह्के बिद्वान वगैरा पंत जेह्के जोतशी बगैरा ओह् ऐस्ट्रो बगैरा जेह्के हैन ते ओह् ओह् पढ़ी बी सकदे संस्कृत और बोली बी सकदे संस्कृत बाकि आम बन्दा जेह्का ते साढ़ी जेह्की जम्मू जम्मू बिच इत्थे ना ओह् संस्कृत जेह्का ते ओह् नेईं गै बोली सकदा इंग्लिश बी निं बोली सकदा जैदातर जेह्की साढ़ी लैंग्वेज ऐ ते ओ डोगरी गै डोगरी गै बोली सकदे न डोगरी जेह्की साढ़ी लैंगुएज जेह्की ते ओह् बड़ी पराने चलदी आई पराने जमाने साढ़े दादे परदादे जमाने राजे महाराजे मौके जेह्की ओ डोगरी साढ़ी ऐ चलदी आई ऐ डोगरी इक तां समझने असान रौह्ंदी बोलने बी असान ऐ समझने बी असान ऐ आम बन्दा इस्सी समझी सकदा अस जियां बाह्रली कंट्री बाह्रली स्टेटा चली जायो ते अगर अस पंजाब चली जाओ फार एक्साम्प्ल अगर उत्थें अस डोगरी बोलगे तां बड़े सारे बंदे जेह्के हैन ते ओह् डोगरी उत्थैं समझी सकदे न और स्टेट चली जाओ तुस तां उत्थै वी मतलब बड़ी सारियां स्टेटां जेह्कियां ऐसियां न जेह्की डोगरी लोक समझी सकदे ते डोगरी इक ऐसी लैंग्वेज ऐ ऐसी लैंग्वेज ऐ मतलव के एह् मतलब सारा में सारी लैंग्वेज कोला सनां तां बड़ी आसान लैंग्वेज ऐ जेह्की डोगरी साढ़ी ऐ ते इंग्लिश जेह्की ऐ ते इंग्लिश बड़ी टफ ऐ बड़ी इ'यां हार्ड इन्ना दक्खालि समझो डोगरी भाशा बिच जियां अस आखदे दक्खली कोई बी चीज जियां भई दक्खली ऐ ते इंग्लिश बिच जेह्का कोई बड़ा पढ़ा लिखा मुड़ा होग बड़े बड़े पढ़ा लिखा कैंडिडेट होग शक्श होग जेह्का तां ओह् चलो इंग्लिश समझी लैग बोली लैग संस्कृत ऐ जेह्की तां संस्कृत जेह्की ऐ साढ़ी पण्डित लोग जेह्के शस्त्री लोक बिधबान लोक ऐस्ट्रो जेह्के न उ'ऐ जेह्के न ते ओह् जेह्के संस्कृत बोली बी सकदे पढ़ी बी सकदे और समझी बी सकदे ते अस लोक बचारे जेह्के ऐ ते साढ़ी जेह्की भाशा ते ओह् डोगरी गै ते अस डोगरी गै बोलनी ते डोगरी गै समझी सकदे ऐसा निं ऐ इंग्लिश बी समझी सकदे माड़ी मुट्टी हिंदी